आंनि जिउआव देरसिन जेंनायानो जाहैबाय आंनि फरायनाय फरायनायाव आंहा गोबां जेंना फैदोंमोन जेंनायानो जाहैबाय फरायनायनि रां खरसा बे रां खरसायाव आहा जोबोद जेंना फैदोंमोन दा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटियाव फरायहैनायाव आहा थांनो हाया हाया जादोंमोन नाथाय बिफोर जेंनाफोरखौ गोबां नाजानायनि सायाव गोबां खस्थ' खालामनायनि सायाव आङो खुनुरुखुमै बारग'दों दा जोङो मोनसे जेंनाखौ जोङो बारग' नांगौबा जों गावखौनो जेनबाय होन्नानै जों थानो नाङा जों जेब्लायबो जोङो मा गोसोआव दाद लानानै जोङो जेब्लायबो आगान होनांगौ जे आंहा फैसा गैया आंहा ओरैबाय रां गैया बेफोरबायदि सान्नानै नों गावखौनो दुरबल खालामनानै लानो नाङा नोंनि गोसोआव नाजानाय थायोब्लानो मा नों नों दावखोनो हायो बा नोङो साक्सेस जानो हायो दा बेखायनो जोङो दा बे बेनो प्रबलेम बेनो जादोंमोन आंनि जिउआवबो दा आंहा फरायनायाव गोबां रांनि प्रब्लेम जादोंमोन दा बेफोरखौ आङो रांनि प्रब्लेमखौ आङो आंनि नाजानायजों आंनि पार्ट टाइम जब मावनानै फरायनायाव आंहा मा साक्सेस जादोंमोन गोबां खस्थ' खालामनानै खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै दा बे खोथाखौ आङो मिथिनानै मोनबाय दा जोङो जेंनाखौ जेंना फैयोबा जों जेंनाखौ गिनानै खारनो नाङा जेंनाजों जुजिनांगौ जों जेंनाखौ जेब्लायबो गिनानै खारनो नङा जेंना फैयोब्ला जों जेब्लाबो जेंनाजों सौसिनो जों नाजानांगौ जों जेना फैदों होन्नानै जोङो उनफिन्नानै थानो नाङा जों जेब्लायबो जेंनाजों जेंनाखौ सुथुर हिसाबै जों जेंनाजों दों दावहा नांनांगोन दावहानि दावहानि नोंनि गाहाय हाथियारानो जागोन नोंनि नाजानाय बा खस्थ' खालामनाय दा आंनियावबो बेनो आङो नाजानायनि नाजानायजों खस्थ' खालामनायजों आङो जेंनाखौ सुस्रांनो हादों